जम्मू च समाचार मिडिया जेह्डा ऐ ओह् उत्थूं दे रिलेटिड जेह्ड़ा खेल ऐ ओह्दे च जेह्ड़ा बी कोई बी एक्टिविटियां जेह्डियां औंदियां न ते ओह् उसी जेह्डी ऐ जम्मू दी मिडिया जेह्ड़ी ऐ ओह् जरूर दसदी ऐ के कियां स्पोटस जेह्ड़ा ऐ खेल खेलने कन्नै साढ़ा करियर बनी सकदा ऐ स्पोटस खेल जेह्ड़ा ऐ खेलना चाहिदा ऐ बच्चें गी बी खेलना चाहिदा स्पोटस जेह्ड़ा खेंल ऐ एह् बच्चे गी खेलना चाहिदा ऐ ते एह् खेलने कन्नै कि'यां कि'यां अग्गै तरक्की होआ करदी ऐ साढ़े देश दी इंडियां च स्पोटस जेह्ड़ा खेल ऐ मता तरक्की करा करदा ऐ ते एह् न्यूज़ मिडिया जेह्डा जम्मू दा समाचार मिडिया ऐ ऐह्दी खब़र जेह्ड़ा दसदा ऐ एटरंटेनमेंट जेह्ड़ा ऐ मनोरज़न जेहड़ा ऐ जियां कोई बी नाटक होई गेआ मूवी होई गेई जेह्ड़ा नाटक होई गेआ फिल्म होई गेई ते एह्दा इक इक तरीके दा इ'यां कोई बी शो जि'यां अस आखने आं अग्रेजीं च नाटक जि'यां होई गेआ नाटक करने आं इक फ्ही उसी नाटक च जि''यां पातर आखने आं अस ते उनेंगी कोई बी रोल करने आं ना नाटक करने आं ते किसे बी बारे च कोई बी मनोंरजंन करने आं खेल बगैरा होई गेआ मनोंरजन जि'यां नाटक करने आं ते ओह् उसी दस्सने आं ते न्यूज़ मिडिया उसी के जेह्ड़ी समाचार मिडिया ऐ जम्मू दा जम्मू दा मिडिया जेह्ड़ा ऐ ओह् उस नाटक गी नुहाड़ी ओह्दी वीडियो बनाइयै ते लोकें तकर उस नाटक गी जेह्ड़ा ऐ पेश करदा ऐ

उसगी न्यूज़ मिडिया जेह्ड़ा समाचार मिडिया जम्मू दा जेह्ड़े लोकें तकर पजांदा ऐ